हेल्ल' औ औ मेम आङो दैथायसार क्लास एइडनि सेक्सन बिनि पेरेन्ट बुंदों आङो रल नाम्बार तुवेन्टि फाइभमोन आरो बेना आं माने मेम मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनो सान्दोंमोन आरो माने आंनि फिसाजो देरसिना हाबा जानोसै नालाय दा बेनि थाखाय दैथायसारखौहाय आङो सानब्रैसोनि थाखाय न'आव थाथोंसै होननानै सान्दोंमोन आरो खामानि दामानि मावनो थाखाय इसे लिभ लानो हागोन नामा होननानै सोंहरनो सान्दोंमोन आरो मेम औ

फर देस माने मेम जोङो न'आव रावबो खामानि मावग्राबो गैया आं फिफा हारसिं बिमा बेसे खामानि मावथायनो हानो फिसाज्ला सासे दं इसे देरबाय क्लास एइड मोनबाय नालाय आं सान्दोंमोन फिसाज्लाखौनो लाफानानै इसे मावथोंसै नामा साननानै बिदि रिकुवेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो आरो दाथ' गामियाव थाबाबो गामिनि मानसिफोरखौ खैजोन मावथारहोनो हानो न'खरनि मानसि गैखायाबा पसिबोल जायाना बे खोथाया बे सानब्रैसोखौनो सानब्रैसोआथ' बारा नङानालाय मेम ओंखायनो सानब्रैसोखौ इसे जा मोजां जागोन नामा होनना साननानै रिकुवेस्ट खालामनो सान्दोंमोन आरो मेम

मेम बेफोरखौ बारा टेनसन लानांला सानब्रैनिखौ आंनि आंनो जेनेबा नायनानै कभारआप खालामनो थाखाय हेल्प खालामना होनो हागोन आरो आङो आरो गाव गावनि क्लासमेटफोरनिफ्राय न'ट्सफोरखौ लानो हागोन माबाफोर इसे थालांदोंबा गावनि क्लासमेटफोरनिफ्राय न'ट्स लानानै आं कभारआप खालामनायाव हेल्प खालामना होगोन आरो सानब्रैसोनिथ' बारा बारा दिनबो नङा नालाय मेम मा मा सानो औ प्रब्लेम जानायनि थाखायसो आं इसे माने सानब्रैसो लादों आरो फिसाजो देरसिना हाबाबो दङ' नालाय स' बेखौनो आरो